नमस्कार हां नमस्कार आं हांव काणकोण मात्सो फिरपाक आयलां काणकोण म्हाका काणकोण मुख्य मंदीरा खंय खंय आसात सादारण पळोवपा सारकीं मंदीर पळोवपा आं आं हां हांव सारको कदंबा बस स्टेण्डार आसा थंयच्यान सादारण मल्लिकार्जून मंदीर कितलें किलोमिटराचेर आसा आनी राम मंदीर आ बार बारा किलोमिटर

आं आं हां आं हां हां परशुराम देवालय

आगोंदा भागांत मंदीर कितलें किलोमिटर आसा आगोंदा आं हां हां मागीर थंयच्यान म्हाका बिच सायड मेळोंक शकता तसोच मागीर मागीर काणकोण तालुक्यांत म्हाका कितलीं बिच्या पर्यंत वचोंक मेळटा एक लायणिचेर एक काॅस्टल बेल्ट आता धरलें जाल्यार आगोंद बिचेर

आं हां हां आं खोला म्हणटगीर गड एक आसा न्ही ओके ओके धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद